मां पंहिंजे घर में अंगर ऐं बागीचे में पखियुनि खे आकर्षित करण जे लाइ सुझाव ॾियां थो सभिनी खां पहरियों असां हुते हिकड़ी पाणी जी कटोरी में पक्षियुन जे लाइ पाणी रखूं दाना रखूं ऐं बागीचे में जेको बि वण हूंदा आहिनि हुननि जे मथे कुझु नंढा नंढा घोसला ठाहे करे हुन में कुझु दाणा विझी करे पखियुनि खे असां अकर्षित करे सघूं था सिर्फ़ु पखियूं ई छो नंढा नंढा जीव जीअं मधुमक्खी गुलनि ते ईंदी आहे असां गुल पोखियूं उगायूं ऐं हुन में मधुमक्खी बि अची वेंदियूं उहे बि आकर्षित थींदियूं अहिड़े नमूने असां घणे ई कोशिश करे हरो भरो ठाहे करे पखियुनि खे असां आकर्षित करे सघूं था